जी हाँ भारत में मुख्य लोकप्रिय गुरु कई हैं जिनमें एक मुख्य है बाबा रामदेव वे हमें बहुत अच्छे तरीके से योग के लिए प्रेरित करते हैं वो खुद योग करते हैं सुबह सुबह और विभिन्न लोगों को भी योग के लिए प्रेरित करते हैं सुबह सुबह वो बहुत सारे लोगों को योग से सिखाते हैं टेलीविजन के माध्यम से और आमने सामने बैठकर उनकी योग में बहुत अच्छे रुचि है